जय झूलेलाल मां दिव्या घर में रोटी कंदी आहियां ॾाढी सुठी रोटी कंदी आहियां जेॾी महिल बेसण जी भाॼी ठाहींदी आहियां मुंहिंजो पुटु चवंदो आहे वाह ममी वाह छा मस्तु ठाही अथई हिकु दफ़ो मुंहिंजी भेणु आई हुई उन ठाही की ममी मां मै मां न खाईंदुमि चयो मां छो ऐं मुंहिंजी ममी ॾाढी सुठी ठाहींदी आहे मूंखे चईं मां मुंहिंजी भेणु मूंखां पुछियो चईं कीअं ठाही अथई मां ॿुधायोमांसि हुन खे सॼी रीति उन पंहिंजे घरु वञी ठाही सभिनी खे ॾाढी ॾाढी वणी चए पई वाह ईअं करे असां हिक ॿिए सां शेयर कनि हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहियूं की असां कीअं सुठी शइ ठाही आहे जय झूलेलाल